साड्डे इत्थें जे ऐ इक नवरात्रा मनाया जंदा इस टाइम चला दे नवरात्रे नवरात्रे नौ होंदे ते लास्ट टाइम जे होंदा ओह् सिर्फ नौ रामनौमीं आस्तै उस दिन ना कंजकें बगैरा पूजदे सारे इत्थे नवरात्रें च इत्थे जोत जलांदे नौ दिन जोत जलदी घर सांख लांदे बड़ा किश करदे ते कन्नै झांकियां निकालदे बड़ा किश करदे कि माते दी पूजा करदे ते बड़ी शरधा कन्नै सारा कुछ करदे इ'यां सांख सूंख लांदे फ्ही फ्ही जंदे फ्ही लास्ट दिन होंदा जियां उत्थे तां करियै कुड़ियां कुड़ियां पूजदे सारा किश करदे बड़ा शैल त्यहार ऐ बसाखी बी औंदी इ'यां साड्ढे इत्थे जम्मू ईद बी मनांदे ओह् मुसलन मुस्लमान मनांदे ते कन्नै हिंदू नीं मनांदे उसी नी तां बी करियै थोह्ड़ा थोह्ड़ा दिखदे सारा किश बड़ा किश होंदा बसाखी बसूखी इ'यां नवरात्रे होई गे ते कन्नै नागपंचमीं होई शिवरात्री होई शिवरात्री आह्ले दिन बी बड़ी नंद आंदी